मोजां मोनसिनाय नाफोरानो जाबाय नास्राय बोथिआ फिथिख्रि मावआ बामि खुसिया बायदिफोर आरो मानसिफ्रा बबे बबे बबेखौबा बबेखौबा जानो मोजां मोना नाथाय गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा बांसिनानो बोथिआ नास्राय आरो फिथिख्रिफोरखौ मोनानै जानाय जायो आरो बांसिन गामिआव मोनाय नाफोरानो नास्राय आरो बोथिआ